हमरासबके एहिठाम तऽ नाचके बहुत बड़ा शौकीन छथि पमरिआ नाचै छथि डान्सर नाचै छथि आओर जखन यदि दुर्गापूजामे जे छै गिघि नाच नाचैत छथि अनेक तरहके नाचके अवसरपर नचाबैके शक्तिके अनुकूल विहेवके अनुकूल आदमी उपलब्ध करैत छथि आओर उपलब्ध कऽ कऽ नाचके बेबस्था करै छथि आओर पमरिआ नाचके बेसी महत्व छै आओर पमरिआ नाच बेसी काल होइ अछि